तव्हां छाजो धंधो कंदा आहियो ऐं तव्हां कॾहिं खां पंहिंजे धंधे खे चालू कयो अथव वधायो अथव हिन बारे में मूंखे ॿुधायो ज़रा मां उणिवीह सौ एकहठि में हिकिड़ो नंढो धंधो चालू कयुमि जेको नोटबुक वठी करे हुनखे ब्राउन पेपर सां कवर करे ऐं मां पंहिंजनि दोस्तनि खे ई विकिणींदो हुयो ओॾीमहिल मूंखे शौंक़ु हुयो ऐं मुंहिंजी ग़रीब हालति ॾाढी ग़रीब हालति हुई त मां उहे विकिणी करे दोस्तनि खे उनमां कुझु पैसा कमाईंदो हुयमि पोइ आहिस्ते आहिस्ते मूंखे छा थियो कंहिं लाइट वारे जो सपोर्ट कयो माना साथ में हो साथ मिलियो त उन मूंखे रस्तो ॾेखारियो ऐं हीअं हीअं माल होलसेल मां वठी करे थौक में माल वठी करे ऐं तू नंढनि नंढनि दुकाननि खे ॾिए त मां न हूअ माल वठी करे नंढनि नंढनि दुकाननि खे बॉम्बे में सप्लाए शुरू कई शुरू करण खां पोइ मां रस्ते ते हिकु फेरी लॻाई फेरीअ में मूंखे थोरो घणो इंकम थी जेको पोइ मां हिकिड़ो नंढो दुकानु वरितो बाज़ारि जे अंदरि उहो रोज खोले करे और उते मां धंधो पंहिंजो जेको बि माल हूंदो हुते विकिणंदो आहियां पोइ आहिस्ते आहिस्ते मां उनमें ॿ पैसा कमाया ऐं हिकिड़ो वॾो दुकानु वरितो दुकानु वरितो उन्हीअ में बि मूंखे झूलेलाल भॻवानु ॾाढी महिर कई ॿियो मौक़ो धंधो ड्वेलप थी वियो ड्वेलप माना वाधारो थी वियो वाधारो थी वियो त मूंखे थोरी हिमतु अची वई ऐं हिमतु अचनि खां पोइ मां जीअं पैसो कमायो तीअं हिकु दुकानु मां बियो वठी छॾियो हिकु दुकानु ॿियो वठण खां पोइ मुंहिंजो धंधो हिकदमि खुली वियो खुली वियो ऐं मुंहिंजो वापार वधंदो रहियो वधंदो रहियो ऐं मां माल सप्लाए नयूं नयूं शयूं खणी ईंदो हुयुमि जियूं जेके मां पंहिंजे दुकानु ते रखंदो हुयुमि जेके बाज़ारि में न मिलंदियूं हुइयूं उहे शयूं मां उते विकिणंदो हुयमि विकिरण सां मूंखे सुठी कमाई थींदी हुई त अहिड़े नमूने मुंहिंजो कमकारु झूलेलाल जी कृपा सां वधंदो वियो वधंदो वियो पोइ मां धोबी तलाउ एरिया में पंहिंजो हिकिड़ो पंज सौ फुट जो नओ दुकानु वरितो नओ दुकानु में मां मोबाइल जो कमु चालू कयो मोबाइल जी एसेसरीज़ चालू कई इलैकट्रिक जो कमु चालू कयो फैंसी आइटमनि जो कमु चालू कयो झूमरनि जो कमु चालू कयो अहिड़े नमूने लॻभॻि पंद्रहं वीह साले में ॾाढो ड्वेलप थी वियो सम्झव त अहिड़े नमूने मां धंधो पंहिंजो वधाईंदो वियुमि ऐं झूलेलाल जी कृपा थी मां दुकानु जे मथा केतिरा दुकानु वठी शॾिया ऐं भॻवानु जी महिर थी मां ईमानदारी सां धंधो कंदो वियुमि